हा मूंखे टे भाउर ऐं हिक भेण आहे पर उहे उलासनगर में रहंदा आहिनि ऐं उन्हनि सभिनी जो सुभाउ अलॻि अलॻि आहे कुझु ॻाल्हियूं कुझु ॻाल्हियूं जींअ त मुंहिंजी भेण खे रोटी करण जो शौंक़ु आहे ऐं मूंखे बि रोटी करण जो शौंक़ु आहे त ॿई ॻाल्हियूं साॻियूं आहिनि पर हुनखे ॿाहिरि निकिरणु न वणंदो आहे पर मां ॿाहिरि निकिरंदी आहियां ऐं भाउरनि में वॾे भाउ खे ॿाहिरि निकिरण जो शौंक़ु आहे उहो हमेशा निकिरंदो रहंदो आहे जींअ त कॾहिं माउंट आबू ऐं अहमदाबाद हैदराबाद वेंदो आहे ऐं मां बि ॿाहिरि निकिरंदी आहियां जीअं त महाबलेश्वर देहरादून ऐं मसूरी अं हरिद्वार त आगरे ऐं ॿिया केतिरा ई शहर घुमी आई आहियां ऐं ॿाहिरि बि वई आहियां इंडिआ खां ॿाहिरि बि वई आहियां कतर वई आहियां उते त मूंखे एॾो मज़ो अची वियो एॾो मज़ो अची वियो ऐं मुंहिंजो भाउ पिणु उते वियो आहे सिंगापुर घुमी आयो आहे ऐं ॿियो भाउ बि अ ए अ ब बाली में घुमी आयो आहे त ईअं ई केतिरा श ॻाल्हियूं असांजूं गॾु अ सेम सेम आहिनि साॻियूं साॻियूं आहिनि